एक बार पक्षी देखने का मुझे बहुत स्नेह लगा एक बार जब मैं गया तो चिड़ियाघर के पास मुझे एक पक्षी एक आड़ में मैं देखा कि एक पक्षी दीवाल से चिपका वहाँ पर था और उस पक्षी का इतना सुंदर रूप देखते हुए मुझे यह बहुत आश्चर्य हुआ कि इस पंछी को मैंने कभी भी नहीं देखा था पक्षी के निरीक्षण के लिए मैंने पर्याप्त तरीकों की तुलना में यह कैसा अनुभव किया था कि ऐसा पंछी मुझे कभी भविष्य में देखने को मिलेगा वह पंछी इतना सुंदर था इतना जो है देखने में सुंदर लग रहा था भोले भाले उस पंछी की परंपरा को देखते हुए वह उसकी आकृति इतनी सुंदर थी वह पंछी देखकर मुझे बहुत मोहित लगा और इस पंछी को जब मैं चिड़ियाघर में देखा तो हम कहा ये चिड़ियाघर में यह पंछी कैसे बंधक बना ये तो देश का बहुत बड़ा अच्छा भोला भाला पंछी जो आज कटघरे में है और इसके खाने पीने रहने की क्या प्रक्रिया यहाँ मिलती होगी इस प्रतिक्रिया के विषय में सोचने पर कि इतना सुंदर पक्षी खाने पीने की जो चीज़ें कुदरत ने इतनी परम्पराएँ से दिया है उसमें इनको मिलता है या नहीं मिलता खिलाने पिलाने की इनकी व्यवस्था की गई है उस तरीके से इनको पानी चारा और खाने की चीज़ें जैसी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको दिया जाता था जो पंछी खाते हैं और कुछ चीज़ों को उनको सोचने की बातें आती थी तो वह पंछी अपने तरीके से उनको उस कटघरे के अंदर जो भी मिलता था उसे खाकर के अनुबाह जौन जीवन व्यतीत करते और वह अपनी तुलना उस पंछी का इतना उस खान पान के जरीके वहाँ का देखभाल करने वाले उस पंछियों को एक बच्चे के तरीके उनको पोषण पालन करते थे और खान पान समय समय पर देते थे उनको जो है करते रहे यही उनकी बहुत पंछियों को देख रेख की भावनाएँ बनती